हांवें हालींच मिशोवेल्यान एक चार प्लास्टीक कंटेनर ऑर्डर केल्ले पयली म्हणल्यार डिलिव्हरी लेट जाली आनी तितून दुसरें म्हणल्यार त्या प्लास्टीक कंटेनरांची कॉलिटी इतक्या फालतू आशिल्ली की ते गरम कितें स्टोर केलें आनी तें चपाती घालपा खातीर हांवें प्लास्टीक कंटेनर ऑर्डर केल्ले सो गरम गरम चपाती घालपा खातीर ते प्लास्टीक कंटेनर अशे मेल्ट जावपाक लागले सो तेची बिल्ड कॉलिटी अजिबात बरी नाशिल्ली आनी कितें गरम घातलें जाल्यार तें आकडून बारीक जातालें तशेंच हांवें फ्लिपकार्टावयल्यान आनी दोन प्लास्टीक कंटेनर ऑर्डर केल्ले कितें कांय म्हणून देव जाणां प्लास्टीक कंटेनर सुद्दां ते सुद्दां प्लास्टीक कंटेनर खूब दाखटे येले आनी तेंची प्लास्टिकाची कॉलिटी जाल्यार खूब बरी नाशिल्ली एकदम पातळ प्लास्टीक आशिल्लें आनी अशें धामल्यार तें मोडटालें तर हांवें एक प्लास्टीक कंटेनराचें झांकण घेतलें आनी तें अशें प्रेस करून पयतालें धामून पयतालें जाल्यार तें प्लास्टीक कंटेनर तुटलें तेंच्यांनी रिव्हयुआचेर बरयल्लें की प्लास्टीक कंटेनराचें प्लास्टीक खूब थीक आनी आनी बरें कॉलिटीचें म्हूण बट तें अजिबात बऱ्या कॉलिटिचें नाशिल्लें आनी तो प्लास्टीक कंटेनर दोन दिसां मदींच फुटलो तेका अशे क्रेक क्रेक येयले आनी एक प्लास्टीक कंटेनराचेर जाल्यार होल्स पडिल्ले आशिल्ले सामके मोठ्ठे बुराक पडिल्ले आशिल्ले आनी ते बुराक इतले मोठे आशिल्ले की तितूंतल्यान वाफ भायर सरताली आनी क्रेक्स येवपाक लागले तेच्या मदीं तर ते प्लास्टीक कंटेनरांची कॉलिटी इतक्या बरी नाशिल्ली इतक्या फालतू आशिल्ली मिशो वयल्यान ऑर्डर केल्ली म्हणून म्हाका जाणाच आशिल्लें हांव की मिशोच्या वयल्यान कितें ना कितें तरी बरेंच येवचें ना म्हणून बट ते प्लास्टीक कंटेनर्ज इतक्या वायट आशिल्लीं की आतां येन फुडें हांव खंयचेच ऑनलायन एपलिकेशना वयल्यान प्लास्टीक कंटेनर अजिबात ऑर्डर करचेलें ना ते प्लास्टीक कंटेनर्स इतक्या सवाय मटिरियलाचे आशिल्ले म्हणूंक शकता हांव की ते प्लास्टीक कंटेनर्स कितेंच तितून स्टोर करूंक जायनाशिल्लें कांयच तितून स्टोर करपाक जायना ना खाणा जेवणांचीं आयट वस्तू वा कसलीच वस्तू तितूंत स्टोर करपाक जायनाशिल्लें फाटी हांवें एका प्लास्टीक कंटेनरान तांदूळ घातले जाल्यार तितूंत बरड जाली आनी एक प्लास्टीक कंटेनर घेतिल्ले त्या प्लास्टीक कंटेनराचें हॅन्डलूच येवूंक नाशिल्लें आनी एक फ्लिपकार्टावयल्यान प्लास्टीक कंटेनर घेतिल्ली हांवें जेचे झांकण झांकणाक हॅन्डल आशिल्लें जाल्यार झांकणाचें हॅन्डल तुटिल्लें